हम जे कैटल मँगयने रहियै ओ बहुत बढ़िआँ छलै आरो ओकरामे पानि गरम होइ छै बढ़िआँसँ दूध उबालयमे होइ छै बढ़िआँसँ आओर हम सब कभी कभी मैगी भी ओकरामे बनाबी लै छी